एक आत्मचरित्र जें हांवें वाचिल्लें ए लाइफ इन डिप्लोमेसी ताचो लेखक महाराज कृष्ण रस्कोत्रा तें वाचून म्हाका कळलें की आमची भारताची आंतरराष्ट्रीय सेवा कशी काम करता आनी तें वाचून म्हाका ह्या क्षेत्रांत वचपाचेंशें सामकें दिशिल्लें